ओइ आदा न'आव दंना अह गोदान बोसोरनि गोदान गोसोजों गोदान गाहाम हामलायनाय थाबायलै नोंथां अह मोजां मोजां थांना थाालायथों नुलायबाय थाथों गोजाम बोसोर बादि दाजालायथोंलै नोंथां अह मोनानि थाखायलाय माथो ओंख्रि लाबोखो निफ्रायलाय आदा है दहाय अह जेबो उफायथ गैयाना आह दहाय सिमलायाव थांदोंमोन आं अमा बेदरखौनो आइनो बुरिबायबो नालाय आइआ बिखा लाबो बिखा लाबो होन्नायखाय बिखा लाबोदां माबामोनलै आदा बेलेखखौ दोनथ' आं माबा मोनसेसो बुंनो नागिरदोंमोनलै बै दिपर बील होन्नाय जायगायाव थांनो लुबैदोंमोनलै अह बेयाव थांनायाव बेसेसो खर'स नांगोन बेनिफ्राय मा मा नांगोन खरसाया आरो ह'टेलफोर दंना गैया बे जायगायाव नों आदाया लाना थांनांगोनलै आंखौ दान्दिसेनि

अह बेवहाय नोंथाङा आंखौ दोनलांबानो जाबाय जेनेबा नोंथांनिखौ थांनायखिनिखौ भाराखौ होनोसै आङो आदा बेनिफ्राय जानायखौ होनोसै फैनायनिखौल' लादो नोंथाङा बेनिफ्राय माबायदिनो जायगायालाय बेरायनो

अह बिदिबा दोन्थ'दो ओह ओह ओह फेमिलियानो थांगोन लासबोरो जानुवारि फन्द्र थारिगाव लाबाय जानुवारि फन्द्र थारिगाव दे लाखिदो अह